بڑے ادارے جیسے آئی آئی ٹی آئی آئی ایس سی اور اسی طریقے سے آئی آئی ایم یہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی معروف ہیں یہ ادارے اپنے معیاری تعلیم بہترین تحقیقی سہولیات اور اعلیٰ درجے کی فیکلٹی ممبرس کے لیے مشہور ہے تاہم ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا نہ تو مالی اعتبار سے سب کے لیے سستا ہے اور نہ ہی مقابلے کے اعتبار سے آسان ہے کیوںکہ ان اداروں کی فیس عموماً عام ہندوستانی جو متوسط طبقے کے خاندان ہیں ان کے لیے ایک بڑا مالی بوجھ بھی بن سکتا ہے یعنی آئی آئی ٹی آئی آئی ایس سی اور آئی آئی ایم جیسے اداروں کو فیس ہزاروں روپئے سالانہ سے زیادہ شروع ہو کر لاکھوں روپئے تک پہنچ جاتی ہیں اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے ہاستل فیس کھانے کے اخراجات کتابیں اور دیگر تعلیمی مواد بھی شامل ہوتے ہیں جو عمومی طور پر ایک بڑے خرچے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اسی طریقے سے مقابلے کی اگر بات کریں تو ان اداروں میں داخلہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے یعنی آئی آئی ٹی کے لیے جی ای کا اگزام نکالنا ہوتا ہے اسی طریقے سے آئی آئی ایم کے لیے کامن ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے اسے امتحان میں پاس کرنا لازمی ہوتا ہے یہ امتحان انتہائی مشکل اور مقابلے کے حامل ہوتے ہیں ہر سال لاکھوں طلبہ ان امتحانات میں شر کرتے ہیں شرکت کرتے ہیں لیکن ان میں سے صرف چند ہزار کو ہی ان اداروں میں داخلہ مل پاتا ہے اور جس کی وجہ سے طلبا پر بہت زیادہ دباؤ بھی ہوتا ہے تعلیمی دباؤ میں اگر ہم کی بات اگر ہم کریں طلبا کے اوپر ان اداروں میں تو ان اداروں میں داخلے کے بعد بھی طلبا کو تعلیمی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی سخت نصاب ہائی پروفائل اسائنمنٹس اور پروجیکٹ کی وجہ سے طلبا کو مستقل محنت کرنی پڑتی ہے اکثر اوقات طلبا کو راتوں رات جاگ کر اسائنمنٹ اور یہ پروجیکٹس جو ہے مکمل کرتے ہیں کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اور ذہنی سکون پر بھی منفی اثر پڑتا ہے ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے کیوںکہ مقابلے کی شدت اور تعلیمی دباؤ کی وجہ سے طلبا کو ذہنی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کچھ طلبا اس دباؤ کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کچھ کے لیے دباؤ ان کے ذہنی صحت پر بری اثر انداز ڈالتا ہے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں دیگر ذہنی مسائل ان ان طلبا میں عام ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ طلبا خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں جو آج ہم لوگ بہت سی چیزوں میں عام طور پر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم سہولیات کی اگر ہم بات کریں مثبت انداز میں تو آئی آئی ٹی آئی آئی ایس سی آئی آئی ایم جسیے ادارے بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کرتے ہیں ان اداروں میں جدید لائبریریاں اور تحقیقاتی مراکز اور دیگر تعلیمی وسائل جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں جو طلبا کی تعلیمی معیار کو بلند بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ان اداروں میں تعلیمی فیس کو کم کرنے کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرامس اور مالی امداد کی اسکیمیں بھی بڑھائی جا سکتی ہیں تاکہ مستحق طلبا کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے چوںکہ اگر ہم مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو ہمیں ان اداروں میں داخلہ لینے کے بعد بھی جو مالی اعتبار سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے ہم نکل سکتے ہیں اور اسے آسانی کے ساتھ ہم اسے جھیل سکتے ہیں یعنی آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایس سی اور آئی آئی ایم جیسے ادارے ہندوستان کے تعلیمی میدان میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں لیکن ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا ہر طلبا کے مستقبل کو روشن تو بنا سکتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں مالی ذہنی معاشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان اداروں میں مختلف اصلاحات کی ضرورت بھی ہے تاکہ طلبا کو بہترین تعلیمی مواقع فراہم کیے جا سکیں اور ان کے ذہنی دباؤ کو کم بھی کیا جا سکے